गलाके थकान आरके लिये हमरा आरके की होइ छै कि जब बहुत जादा बोलय छियै तऽ तब की होइ छै ने कि गला जे छै दुखबय लागय छै आओर हमरा सबके जे छै गाबयके या किछु भी करय छियै जादातर जब बोलय छियै तऽ ओकरा लिये जे छै ने हमरा आरके की होइ छै कि जादा बात करय छियै बहुत जादा दिन तक बोलय छियै तऽ ओइसँ की होइ छै हमरा सबके गला जे छै बाजऽ लागय छै आवाजके अथी फँसि जाइ छै तऽ उसके लिए जे छै हमरा आरके गरम पानिके पीना चाही या कुछ देर हमरा आरके मोन राखय छियै जैसे कि हमरा आरके गला जे छै आराम रहय या ओना कि जल्दी आराम करना चाही किछु जैसँ की हमरा आरके गलाके आवाज ठीक रहय